हम दू भाइ दू बहिन छी जाहि मे हम दू हमर एगो बहिन छै नेपाल मे मलंगवा मे रहैया ओहिमे ओकरो तीन गो बेटा एगो बेटी हय है न बहिन के नाम उर्मिला हय ओकरा बाद की कहै छै जे हमरा सऽ जे बड़ भाइ छथि ओ हुनकर मत जे छै हमरा मत सऽ नहि मिलैया आब हमरा जे हय से दू भाइ बहिन के जे एगो मत हय ओहि दुनू भाइ के भाइ बहिन के एगो मत हय है न आब हम एगो हम दुनू भाइ बहिन कोनो बात के समाज के ही बात अथी कैली कोनो बात अथी भेल कहीं से कोनो खबर उबर आएल चाहे कोनो ढंग के बात भेल तऽ दुनू गोरे अपन आपस मे बैठ के एक मत मे रहली एक कोनो बात के निर्णय लेली तभिये कोनो बात के आउट केली आब ओ लोग जे हय से हमरा सबके बात से सहमत न छथि हमरा सबसे अलग छथि एने हुनका सबके जे कोनो बात कहू तुरत जे हय से ओइ बात के अथी कऽ देलन आउट कऽ देलन कुछो कऽ देलन जे हय से सब लोग हमरा दुनू भाइ बहिन के मत से भिन्न छथि जबकि चारू भाइ बहिन छी एके छी लेकिन जे हय सब है न चारू भाइ बहिन के जे हय से मत कभी कभी अलग भऽ जाइया जाहि मे दू भाइ बहिन तऽ हम एक ठीक छी हम नेपाले मे बहिन बसैया ओ सब ठीक अछि दुनू गोरे के एगो मत है एगो बहिन हमर जे हय सीतामढ़ी बसैया एने हुनकर हमर बड़ा भाइ के जे हय दुनू गोरे के मत एक हय एने ई दुनू जे थोड़ा उग्र बिचार के छथि है न कोनो बात के जे हय से तुरत अथी कऽ देलन आउट केलन हमरा सबके है न हम दुनू भाइ बहिन छी तऽ कोनो बात अगर भेल तऽ ओहिपर राय विचार कोनो बैठ के ओकर जे हय से निदान कैली तब जे हय से कोनो बात आउट केली लेकिन हुनका हमर भाइ बहिन जे हय हमरा सबके मत मे न हय हमसब अपना अपना बात से भिन्न हय हुनका उग्र रूप के भी लोग दुनू भाइ बहिन छथि कड़ा स्वाभाव के छथि जेना कोनो बात कहली तऽ तुरत गरम हो गेलन है न इहे सब हय आओर की कहू यानी आब सब भाइ बहिन तऽ एक जैसे तऽ नहिये होइ छै सबके साथ होइ छै जे दुनू भाइ बहिन जे जे भाइ बहिन जे हय दुनू एक साथ नहिये रह सकै छै सबके एक मत न होइ छै है न लेकिन जे हय से सबके अपन सहमत हय विशेष हम कथी कहू सबके तऽ सब अपने अपन विचार बात करबे करै छै